میں سفر کرنا چاہوں گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے اہلیہ کے ساتھ میں اور اپنی فیملی کے ساتھ میں ان کے ساتھ سفر کرنے کا میرا سب سے پہلا جو ہے وہ مقصد یہ رہے گا کہ جتنا میں ان کے بارے میں جانتا ہوں اور جتنا میں اور جاننا چاہتا ہوں وہ اور بہتر سے جان سکوں کیونکہ کسی کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ سفر کرنے سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے میں سفر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان دوستوں کو بھی ساتھ میں سفر کرنا چاہوں گا جیسے کہ میرے ساتھ کام کرنے والے دوست میرے ساتھ پڑھنے والے دوست میرے ساتھ میرے محلے میں رہنے والے دوست اور کچھ ایسے سفر بھی ہیں جن کو میں سفر تو کرنا چاہوں گا لیکن بتانا نہیں چاہوں گا لیکن سفر تو ضرور کروں گا تو کافی لوگ ہیں جن کے ساتھ سفر کرنا چاہیں گے کیونکہ ان کے بارے میں بہتر طریقے سے جاننا میرا مقصد رہے گا ان کی عادتیں کیونکہ مجھے ان کے ساتھ اور آگے کا وقت بھی بتانا ہے اور وہ سفر سے ہی مجھے مکمل پتا چل پائے گا کہ وہ لوگ کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں ان کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے